पलिय'खौ जोङो ओ जिर'निफ्राय फाइभ इयार्ससिम गथ'फोरनो दौनाय जायो गामिनि बिमाफोरनो पलिय' दौनाय थारिख खालि न'खर न'खर हाबनानै गासिबनोबो मिथिहोनाय जायो आरो पलिय'खौ दौनो थाखाय बिमाफोरा गथ'फोरखौ साबसेन्टाराव एबा गामिनि संग' न'आव लानानै फैयो पलिय'खौ जोङो गथ'फोरनो दौनाया जोबोद गोनांथार मानोना पलिय'खौ दौवोब्ला जोङो गथ'फोरनि रोंनाय बुद्दि गियाना बारायो आरो बिनिखायनो पलिय'खौ दौनाया जोबोद गोनांथार बिनिखायनो जोङो गामिनि बिमाफोरनिफ्राय मिथिहोनाय जायोदि गथ'फोरखौ पलिय' दौनो थाखाय ओ संग' न'आव लाबोनो होनाय जायो आरो साफ्रामबो गथ'फोरनोनो पलिय'खौ दौनाय जायो पलिय'खौ जोङो सानसे साननै सानथाम दौनो आखाइयाव लानाय जायो आरो बेफोरबायदिनो थालांनाय गथ'फोरखौ आरो अखा नायैबो पलिय'खौ दौनाय जायो बेफोरबायदिनो पलिय'खौ गथ'फोरनो गासैखौबो दौनाय जायो पलिय' जानाया जोबोद गोनांथार